हम सुनने छलियै पूरन देवीमे बहुत शक्तिशाली छै आ शक्तिशालीमे हमहूँ गेलियै तऽ माँ भगवती के मनता केलियै मनता करिके एलियै आ एक सालमे हमरा चमत्कार माँ भगवती करि देलकै तऽ हमहूँ पूर्ति केलियै आ पूर्ति नहि करबै तऽ हमरे दिक्कत होतै इसीलिए पूर्ति केलियै आओर जगह हमहूँ पूर्णियाँमे सुनलियै फलना जगह भी ई भोला बाबाके बहुत शक्ति छै तऽ भोलो बाबाकेँ हमलोग अपना गुरु मानलियै आओर गुरु मानिके ओकरा चललियै आ चलिके तीनू सूत्रके पालन केलियै तऽ जरूर गुरुदेव हमरा पर दया करतै आ दया केलकै हेँ तऽ हमलोग केलियै तऽ हम भगवानके मानै छियै तऽ हमरो भगवान मानतै महदेव मानतै माँ भगवती मानतै पूरन देवी माइ तऽ बहुत शक्तिशाली छै आ शक्तिशाली करिके सभपर दया करै छै आ दया करतै